वास्को सांकळी कवळ्या राय रासय चिकले बोरी न्यू वाड्यार मेस्ता वाड्यार खोबऱ्या वाड्यार कांसावले माजोड्ड्या मोरजे उतोड्डा थाण्यार कुठ्ठाळे फातोरप्या कलंगूट मडगांव बागा सड्यार बेलाबाय वाल वाळपय पोंडा पणजी म्हापशां बाणावली कोलवा दिवाडी नेवऱ्यां नारव्यां दोंगरे शिवोली कुंभारजुवा जुंव्यार मिरामार पेरने बिचोले शिगांव सांता क्रूज वागातोर बोगमालो हॉलांत जांबावले बांदोड्या दारगळे वार्का दारबांदोडा आमोणा असनोडा शिरगोवा आरांबोल सांवड्डे सावयवेरें मार्सेल सांत इस्तेव शिंदोळी केपें मोलें चोडना चांदर साळावलीम सांगें मयां सांकळे पेडण्यां वेर्ना वागातोर पाळये कुंभारवाडा तांबडी सुर्ला सांकळे होंडा म्हाड्डोळ रिबंदर गावणें मडकय कुंभारवाड्यार नुवें खांडेपार पिलार भाटये गोवा वेल्हा बांबोलीम मळां स सांत इनेज कुडका चिमला मेर्शे ओल्ड गोवा कारांबोलीम गोंडाळे बाणस्तारी बोमा कुंडय